महाराष्ट्र एजुकेशन जेका पढ़ाई आहे उहा ॿारनि खे ॾिनी त वञे थी उन जी हिकु हदि आहे पर हिन खे सम्झणो आहे पढ़णो आहे यादि करे इम्तिहान ॾियणा आहिनि जीअं त कीअं विषय आहिनि साइंस आहे मेथ्स आहे इंग्लिश आहे इहे ॿार चङी तरह यादि करे यादि बि हिन लाइ था कनि असां इम्तिहान ॾेई सघूं पर अॻिते हली हीअं जेकी पढ़ाई आहे उहा हुननि खे रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ में कमु नथी अचे हिन करे उन्हनि खे बि अञां बि वॾी इल हासिल करण लाइ उन्हनि खे ॿाहिरि वञिणो पवे थो